जोंनि ओनसोलावथ' थोजासे मोनजायैआ जेंना नङा जोंनि ओनसोलाव आं नुनाय बायदिबा मिथिनाय बायदिब्ला बुहुतआनो जोंहा मोजांहै दङ मोजांहै मोनजानानै दोङो गोबां मानसिफोरानो जानाय मुवायाव मा मा नांगौ बेसाद बेफोरखौ मोनजायो होननानैहा आङो ओम आंनि नुनायावहाय आं बेखौनो मिथियो गासै सुगुं सुबुंफोराबो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बा आरो मोजां दैखौनो मोनलोङो जोंनि ओनसोलावहा ओह दैफोराबो मोजां एभेललेबेलहै मोनो मोजां दैखौनो मोनो आरो बबेबा खनाफोरथिं मोजां दै गैयाब्ला बेबायदिनो फिल्टार खालामनायनि बेबस्थाफोराबो दोङो गोबां सुबुंफोरानो गोग्गो दैखौनो मोनो मोजां रोखोमनि जाग्रा मुवा आदारफोरखोनो मोनजायो ओं जानो हागौ खना खनला जायगाथिं बेबायदिनो गामिफोरथिं बहाबा ओह बिदिनो बुहुत खम मानसिफोरासो दिनै बेबायदि जेंनायाव दोङो जानो हागौ सोरबा सोरबा बिदिनो फैसाफोरनि ओह प्रब्लेम जानानै बा मोजांहै बाहायनो हाया बेफोरबायदि जानो हागौ मोजाङै मोनजायाखै जानो हागौ नाथाय गोबांआनो गामिफोरावबो दानिया गावबा गाव न'आवनो बिदिनो जाग्रा मुवा बेसाद मेगं थाइगंफोरखौ गायनाय जों नुनो मोनो गायनानै फाननायफोरखौबो नुनो मोनो आरो गावसिनि नआवबो जानायफोरखौ नुनो मोनो सह आं सानदों जे जोंनि ओनसोलावहा मानसिफोरा बयाबो बयबो मानसिफोरानो मोजांहैनो जानाय लोंनायखो मोनजागासेनो दङ होननानै आं सानो जाग्रा आदारफोरखो मोजाङैनो मोनजागासिनो दं होननानै सानो नाथाय बिदिनो जोंनि ओनसोलावहा बिदिनो प्रपार दाइटफोरखौ मिनथिया बुहुत मानसिफोरानो मा समाव मा जानांगौ बिसिबां कवानटिटिनि बुस्थुफोरखौ जानांगौ मेगं थाइगंफोरखौ माबायदि जानांगौ बांसिनानो मोजाङै मिथिया आं सानदों बेफोरनि जोङो एवारनेस लाबोनाया मोजां ओह बेफोरनि थाखाय जोङो ट्रेइन खालामनाया मोजां गामि ओनसोलफोराव थांनानै जायफोरा मिथिया बिथांमोननो जोङो माबायदि जानांगौ डाइट मेनटेनेन्स हेल्ट मेनेजमेन्ट बेफोरखो जोङो ओह बेदिनो एवारनेस होनाया मोजां होननानै आं सानो